मेरी शादी दो मई दो हज़ार तेरह को हुई थी उसके बाद हमने बहुत सारे सफ़र करे तो हैं लेकिन उसमें से अगर यादगार सफ़र की बात करी जाए तो हम मेरे एक स्कूल के मित्र के साथ और उसकी फ़ैमिली के साथ और मेरी ख़ुद की फ़ैमिली के साथ हमने राजस्थान का एक सफ़र करा था जो बहुत अच्छा सफ़र था पाँच दिन का सफ़र था जिसमें काफ़ी चीज़ें देखी समझी अनुभव करी अपने देश से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली उस सफ़र में उस अगर सफ़र के बारे में बात करूँ तो हम उस सफ़र के लिए राजस्थान गए थे राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर है जहाँ पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर भी लगती है वहाँ पर हमारे देश के सैनिकों ने एक बहुत युद्ध लड़ा था जिसकी कुछ संग्रहालय में कुछ पुरानी प्रतियाँ तस्वीरें हथियार जो उस समय यूज़ हुए थे वह सब चीज़ें रखी हैं जो काफ़ी कुछ देखने लायक़ है वहाँ तनोट माता का एक मंदिर है काफ़ी प्राचीन मंदिर है जब पाकिस्तान ने वहाँ पर हमला करा था तो उसके आस पास सब कुछ ख़त्म हो गया था पर वह माता जी का मंदिर वहाँ पर विद्यमान था ऐसी उस सफ़र में बहुत सारी चीजे़ थी जो आज भी याद हैं क्या जो वहाँ पर देखने लायक़ थी जिन्हें हर भारत के व्यक्ति को मुझे लगता है कि एक बार जाना चाहिए अपने परिवार के साथ अपने जीवनसाथी के साथ या अपने बच्चों के साथ अच्छी चीज़ें हैं अपने इतिहास के बारे में हमारे देश के सैनिकों ने हमारे लिए कितना बलिदान दिया है वह सब वहाँ देखने को मिलता है कि कितनी तपती हुई गर्मी में वे हमारे लिए खड़े हुए हैं हमारी रक्षा कर रहें उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आसानी से और अच्छे से रह पा रहें उनके बलिदान और त्याग को देखने के लिए वह जगह मुझे लगता है कि एक बार हर भारतीय को जा कर घूम कर देखना चाहिए जिससे अपने देश के इतिहास के बारे में पता चले हमारे देश के सैनिकों के बलिदान के बारे में पता चले और हमारे देश के सैनिकों ने उस वक़्त किन परिस्थितियो में युद्ध लड़ा उसके बारे में हम अच्छे से समझ सकें